लकदाउनाव जोङो बाजार गैया नालाय जोङो न' खाथियावनो जायगा थानायखाय बानलु इसे गायो मैगं लाइ गायो सामब्राम गायो फालें आलु इसे इसे गायनानै जों बाजार जानो मोनैखाय बेखिनिखौनो एसे एसे खानानै बानलु संख्रि हालदै होनानै संनानै जायो आरो हाग्रायाव हाग्रा खाथिखाय जोङो मैगं लायो सिब्रु मैगं लायो माथिगाल्दाब लायो दौस्रेम लायो थास' बिथुरि लायो बेखौनो जोङो बाजार जानो मोनिखाय न'आव लाबोनानै इसे इसे बुथुमनानै जायो ओंख्रि गोबाबाव जोङो ना होयो खारदै होयो संख्रि बानलु गासैखौबो होनानै ओंख्रि गोबाब संनानै जायो आरो जोंहा आरो खाथि खालानि थास' मैगं थास' बेदर थास' बिथुरि थास' बिबार बुथुमनानै एसे एसे संनानै जायो बाजाराव थांनो मोना नालाय लकदाउनाव ओमफ्राय खाथिनि दंग' दंला सारनानै ना लाबोनानै थास' बिथुरियाव होयो थास' बेदराव होयो बबावबा आलु ओंख्रियाव होयो जोङो बेखौनो संनानै जायो बाजार जानो मोनैखाय न'खरनि गासैबो थानायखौनो इसे इसे बुथुमनानै जायो नाहा थाङो हाग्रा खाथि नालाय नाहा थांनानै ना सारनानै ना लाबोयो ना लाबोनानै सायबाय संबाय न'खरनि गासैबो गथ' गथाय ज' जानानै जायो आलु बाथोन अबावबा बानलु बाथोन बेखौनो बाथोन देनानै ओंखामजों सोमजानानै जायो न'आव गायनानै जोङो लाव गायो खुमब्रा गायो जोगोनार गायो बेखिनिखोनो गायनानै जोंहा दै लुयै लुयै आबाद खालामनानै फिथाइ थाइबाथाय ओंख्रि जायो गोजानाव लायनो हायैनि थाखाय बेखिनिखौनो जोङो संनानै जायो हादानाव जोंहा ओरैनो इसे इसे मैगं थाइगं गायहैयो आलु थासुम्लि थारुन बेखौनो लाबोनानै जोङो संनानै जायो